अहाँके उपयुक्त प्रश्न अछि इसकुलके बाद साँझके ट्यूशन अहाँ हमरा इसकुललग आउ या इसकुलके बच्चासँ अहाँ पुछिऔ साक्षात्कार करिऔ जे हमर जखन हम किलास अबै छी तऽ सबसँ पहिने बच्चाके नैतिक शिक्षा ओकरा हम दै छिए नैतिक शिक्षा भेलै बौआ रौ पढ़मे तऽ विकास हेतौ पढ़मे तऽ देहपर कपड़ा रहतौ हम जानै छिऔ तोरा जे तोरा पिताके कतेक सम्पति छौ जे देखी तोरा घर लगमे पढ़िके बाहर चलि गेलै आइ ओ देखी हमहूँसभ ललायित छी भगवान हमरा दस कट्ठा जमीनो देने छथि तऽ हमसभ ललायित छी कि हमसभ किएक गाममे छी हमहूँ जएतहुँ तऽ हमहूँ अपन अथी करितहुँ तेँ हमर नैतिक शिक्षापरमे सर बहुत जोर रहैए हम किछुदिन ट्यूशनो पढ़ेलहुँ लेकिन बबे छथिन बबे छथिन ओहिमे समय दिअऽ दैत दैत हमरा किछु नहि भेटल तखन तऽ हम अपन कृषकके काज गाइ रखने छी ओहि गाइके सेवा करै छी अपन ओहिसँ जे किछु उपार्जनो होइए आओर ओहिसँ अपन एकटा समैयो धर्मके लऽ कऽ हम किछु अपनाके धार्मिक दृष्टिके आदमी छी हम चाहै छी जे धर्म से जुड़ी जुड़ल नहि होइए एहि गाहस्थ्र्य जीवनमे झूठ बाजऽ पड़ैए कहब कि नहि झूठ बजै छिए ई हम अकाट्य अहाँ लगमे हम ई नहि बात बाजि सकै छी लेकिन मोनमे कल्पना रहैए जे नहि हम गलत कऽ रहल छी हम गलत बाजि रहल छिए बच्चासभके हरदम चाहै छिए नैतिक शिक्षासँ जे पढ़मे तऽ विकास हेतौ बौआ रौ सरकार तोरा पढ़ैके लेल हमरासभके देहपर कपड़ा नहि रहै हमसब पाँच किलोमीटर पैदल पहद्दी बेला हाई इसकुल छै ओतऽ जाए झोरा तक नहि रहै हाथमे एनाके समेटिकऽ किताब जाइ आओर दौड़ले जाइ जेबीमे चावल होइ या चाउर चूड़ा होइ जे घरमे दिए से जेबीमे ली आओर दौड़ले जाइ पढ़ैके लेल आओर ओतऽ हमरा प्रार्थना करबे पड़ै छलै जे एखनहु छथि इसकुलपर जेबै तऽ जरूर एगो टीचर आब बचि गेला हँ हमरा सब समयके जे नया ज्वाइनिङ्ग भेल हँ तऽ बड़ा माननीय तऽ हमरासभके जीवन बहुत सर हमसभ तऽ ई देखने छिए जे हमरा पिताजीके किछु जमीन रहनि लेकिन जकरा जमीन नहि रहै तखन हमरासभके उपासके इस्थिति भऽ जाए ई जे आब अहाँ काल्हि कि खेबै आओर तैओ लोक अबै जे आइ हमरो घरमे किछु नहि छै एकटा जनके बजबिए तऽ दसटा जन अबै एहि इस्थितिसँ हमसभ जीवनयापन करैत करैत आब ठीक छी लेकिन ठीकमे कि कहब घरमे आबिके अन्तमे डिबिआ मिझाइके चक्करमे अछि एकटा बच्चा छथि हुनका शिक्षा जहाँ तक देलिअनि आब ओ शिक्षा लैएपर नहि एकेठाम छथि जे हम शिक्षा नहि लेब कोनो काज नहि करब आओर हम ओकरा प्रति बहुत अपनाके चिन्तित रहै छी ओकरेसँ आब हम अपनाके बहुत चिन्तनीय समय बितबै छी खराब मदति मदति जे मुँहसँ जे ककरो कहबै तऽ ओ थोड़े केओ अथी करतै ओ नहि छै अहाँ किनको एहिठाम जे काज कऽ देबनि तऽ मदति भेटत आओर मुँहसँ मदति उपदेश तऽ अहाँके ढेरी भेटै छै उपदेश तऽ हमहूँ दऽ कऽ बच्चाके चलि जाइ छिए दै छिए सभबच्चाके चारि सओ बच्चाके उपदेश ओहिमेसँ देखै छिए जे कतेक बनै छै लेकिन प्रयास रहैए जे हर बच्चालगमे हमर साइन अहाँ आउ आओर देखिऔ जे हम किलास कएलहुँ अन्तमे हम ओहि सब्जेक्टमे जाकऽ साइन करै छी ओकरा डायरी वर्क दैनिक काज दै छिए जे बच्चा रौ ई याद कऽ कऽ आ तैओ इसकुलमे हमरा कखनहुके भेटैए जे सर अहाँके सब्जेक्टमे बच्चा नहि याद करै छै तऽ कहलिए आब हम आत्महत्या नहि कऽ लेब आओर नहि बच्चाके मारि नहि देबै मारै छिए जतबा हमरा मारबाके चाही ततबा मारैके जतेक सरकारके आदेश छै ओतबै हम मारब चाहे हम इसकुलमे आब रही वा नहि रही